گزرتے سالوں میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہے جو کہ پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھی ڈی ڈی ڈی ڈی ون اور دوردرشن آتا تھا اس میں ہی لوگوں بہت مزے میں گانے اور آٹھ دن میں ایک فلم آتی تھی جو جولوگاں بہت خواہش سے دیکھتے تھے اور ساتھ اکٹھے ہوکر بیٹھتے تھے آٹھ دن میں ایک ٹائم مزے لے کر چھٹی کے دن چھٹی اچھی آرام سے منا مناتے تھے بہت ہی اچھا تھا آج کل کا دور بہت یوٹیوب لیپ ٹاپ سب آنے سے بہت ہی ماحول پر اصل پڑ رہا ہے جو بچے بہت خراب ہوجا رہے ہیں معاشرہ بہت ہی تبدیل ہو جا رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں گندے کام ہو رہے ہیں پہلے کا دور بہت اچھا تھا ریڈیو سن کر لوگ خوش ہوکر ناچ اٹھتے تھے گانے بجانا بہت اچّھا لگتا تھا لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھی اب کا اور ماحول بہت ہی بہت خراب ہو چکا ہے